हमारे गाँव के पास जो गान्घी नदी है तो उसमें बरसात में पानी ज़्यादा आ जाता है जब बरसात में पानी आ जाता है तो आमतौर से हम सबलोग जाते हैं नहाने जब सुबह में जब नहाने जाते हैं तो स्कूल जाने से दो घण्टा पहले लड़के भी जाते हैं बड़े भी जाते हैं जब बड़े जाते हैं तो बड़ों को बड़ा तो बड़े तो तैरने जान तैरने लगते हैं और छोटे बच्चे किनारे नहाते हैं जब किनारे नहाते हैं तो ललचते हैं कि हम भी चले जाएँ अन्दर तो हमारा देख करके वह भी अन्दर जब जाते हैं तो डूबने लगते हैं जब डूबने लगते हैं तब हमको आ आ करके तुरन्त उनको बचाना पड़ता है बचा करके और उनको भी माने प्रेरित कि तुम भी मतलब तैरना सीख जाओ नहीं तैरना जब जानोगे तो तुम डूबोगे नहीं तो इसके लिए हम करते देख हमलोग बड़े लोग हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारे भाई लोग लेकर हमको जब यही प्रक्रिया हुई तो भाई लोग हमको बाँह पकड़ते थे और ले जाते थे अन्दर अन्दर एक दो दो मतलब कि फलाँ अन्दर जब जाते थे तो वहाँ से छोड़ देते थे और छोड़ देते थे देखते थे कैसे हाथ पैर पीटते पीटते पीटते पीटते हमलोग किनारे आ जाते थे यही प्रक्रिया मतलब जब करते करते और हम सीख गए अपन मतलब कि हाथ पैर पीटते पीटते पीटते मतलब कैसे हम हम अपने को बचाएँ कैसे मतलब हम तो चले जाएँ जब यह प्रक्रिया मतलब बार बार करते करते सीखे तो इस तरह से मतलब कि शुरू में बड़े बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए कि जबतक कम्प्लीट सीख नहीं लेते बच्चे तब तक उन ध्यान देना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए सिखाना यह चाहिए कि उसको अपनी बाँह पकड़कर उनको कुछ अन्दर तक ले जाएँ अन्दर ले जा करके हम जब उनको ऊपर रही सिर से ऊपर पानी हो जाता तो वहाँ छोड़ दें और छोड़ देते हैं कैसे तो किस तरह से वह अपने बचाव के लिए अन बाहर आते हैं और जब बचाकर आते हैं तो वह अब देखिए देख देखने के साथ साथ अगर डूबने लगते हैं तो अब बचाइए भी यह यह प्रक्रिया जब बार बार करेंगे तो वह खुद अपना मतलब बचाव के स्वाभाविक रूप से तैरना सीख जाएँगे यह यह प्रक्रिया करते करते मतलब कि वह सीख जाएँगे और हम भी इसी प्रक्रिया से मतलब सीखे हैं तो इस तरह से हर नया नया जो तैराकों को मतलब बड़े लोगों को के किसी बड़े लोगों के अण्डर में जाकर वह सीखना चाहिए और बड़े लोगों को मतलब ध्यान देना चाहिए कि कहीं वह सीखने में डूब ना जाएँ और उनको मतलब कि बाँह पकड़कर अन्दर ले जाएँ फिर छोड़ें फिर अन्दर ले जाएँ छोड़ें यह प्रक्रिया जब बार बार करेंगे तब जाकर मतलब कि वह कम्प्लीट सीखेंगे और सीखना तो मतलब बहुत ज़रूरी है अगर सीखे नहीं रहेंगे तो कभी कभी मतलब मान लीजिए कि उस पार जाना है कहीं रिश्तेदारी में जाना है कहीं बाज़ार जाना है बीच में नदी आ गई तो आप नाव से भी अगर जा रहे हैं कभी कभी यह तूफ़ान आ जाता है आँधी आ जाती है तो नाव डूब ही जाती है तो नाव अगर डूब जाएगी डूब गई तो आप आप तैरना जानेंगे तभी ना बाहर आएँगे तो जो तैरना जानते हैं तो वह तो मतलब निकल जाते हैं और जो तैरना नहीं जानते हैं वह डूब जाते हैं इसलिए मतलब कि उनको तैरना सबको बहुत जरूरी है तैरने से मतलब कि एक बचाव भी हो जाता है तैरने से साँस भी अच्छा रहता है तैरने से एक माने कि दिमाग़ी मतलब कि यह है खुशहाली आती है दिमाग़ भी फ्रेश होता है और शरीर शरीर स्वस्थ रहता है और अच्छी नीन्द आती है भोजन मतलब ठीक से मतलब कि अच्छा अच्छा लगता है और भोजन पचता भी ठीक से है और शरीर मतलब स्वस्थ हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि करीब करीब सबको मतलब सीखना जरूरी है लेकिन आज के जो यह कैरियर जहाँ है ज़माने में इतना मतलब लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि उनको यह फ़ुरसत ही नहीं है कि वह अब समय निकाल करके मतलब कि कभी नदी में जाएँ तालाब में जाएँ और यह तैराकी सीखने के लिए मतलब कुछ समय निकालें या उनके अपने जैसे परिवार के लोग अपने छोटे बच्चों को मतलब सिखाएँ और आज तो बहुत सारे लोग खूब अच्छा से रह रहे हैं खा बढ़ियाँ से खा पी रहे हैं कि तैरना जानते ही नहीं हैं लेकिन कभी मुसीबत आ गई तो मतलब कि समझ लीजिए कि उनके लिए जान का खतरा ही है इसलिए तैरना मतलब बहुत जरूरी है तैरने से मतलब कई फ़ायदा है शरीर ठीक रहता है और आकस्मिक जो दुर्घटना होती है उसमें बचाव भी हो जाता है आप तैरना जानते हैं तो किसी को बचा भी सकते हैं एक सामाजिक काम भी कर सकते हैं